جب ہم مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لئے جاتا ہوں تو وہاں پر اِمام صاحب خطیب مسجد خطبے کے دوران جو وعظ و تقریر و نصیحت کرتے ہیں اُس سے ہمارا ہماری روح کو ایک عجیب سی تسکین و راحت ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ قلبی سکون بھی میسّر آتا ہے وہ اپنے بیان کے دوران جس طرح اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی بتائے گئے ہوئے تعلیمات اور احکامات کی ترجمانی کرتے ہیں ہم اُن کو باطنی طور پر اپنا روحانی معلّم اور اُستاد مانتے ہیں